आतां वाडिल्या तंत्रग्यानात इंटनॅट नाजेर कोंकणी भाशा म्हण ती नाच आतां इंटनॅटाचेर फक्त हिंदी इंग्लीश आनी मराठी हीच भाशा आसा म्हळ्या आतां आमकां कोंकणी भाशा जाय आमकां कोंकणी भाशेचो परत इंटनॅटनाचे वापर करपाक आमकां तुमी बदल करचो